हाँ आप रितिक भैया इलेक्ट्रीसियन भैया बोल रहे हैं जी भैया मुझे अपने घर में लाइट फ़िटिंग करवानी थी ये सुहागपुर में गांधी वार्ड है ना वहीं एक हरी निवास है उधर ही हाँ तो भैया लाइट फ़िटिंग करवानी है तो आप कर देंगे क्या हाँ भैया दो रूम हैं एक हॉल किचेन है लैट बाथ है

भैया जगह तो छुड़वाई थी पर अब वो आप तो यहाँ आके देख लेना कैसे कैसा क्या है मतलब

भैया पूरा सब कुछ करके जाना है क्योंकि अभी नया घर बना है तो उसमें कुछ हुआ ही नहीं है पंखा वंखा सब फ़िट होना है सब कुछ मतलब आपको ही करना है

हाँ जी भैया भैया अभी भी बता दीजिए या फिर यहीं आएँगे जभी बात कर लेंगे

नहीं भैया वो तो सब आप का ही रहेगा क्योंकि हम और कुछ नहीं करेंगे आप ही करना सब कुछ हाँ आप तो यहाँ आके बात कर लेना हाँ आप यहाँ आके बात कर लेना और कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लेना जी ठीक है